स्कूलक बाद हमर ई राय यऽ हमर ई विचार यऽ कि इसकुल मे जे पढाइ होइया ओ तऽ पढाइ हेबे करैया लेकिन स्टुडेन्ट लोकके विद्यार्थी लोकके ट्यूशन भी आओर प्राइवेट क्लास भी करे के चाही एहि सऽ कि होइ छै कि विद्यार्थी जे छै स्ट्रोंग होइ छे ओकर मजबूती होइ छै ओकर बुद्धि आओर विवेक के विकास होइ छै जे भी क्लास मे इसकुल मे जे पढ़ाबए छै ओ ट्यूशन मे जे छै आगू आगू पढ़ाबै छै ट्यूशन मे विद्यार्थी पर विशेष ध्यान देल जाइ छै अच्छा सऽ ओकरा पढ़ाबै छै कारण जे छै पैसा कौड़ी सब लेल जाइत छै एहि दुआरे जे छै बढ़िऑं सऽ पढ़ाबै छै प्राइवेट ट्यूशन के स्टुडेन्ट सब काफी बुद्धि अथि बुद्धि विकास होता है विकास होइ छै तऽ बढ़िऑं सऽ जे छै